क्या मेरी सिवानी मैडम से बात हो रही है हाँ तो मुझे ना ज्वेलरी बनवाना था मेरे घर पर अभी शादी है मेरी बेटी की तो उसके लिए मुझे ज्वेलरी बनवाना था तो क्या मिल सकती है तो मुझे आपके पास किस टाइप की ज्वेलरी मिल जाएगी मतलब बता सकते हैं तो मुझे गोल्ड का एक हार बनवाना है हाँ सुनिए मुझे गोल्ड का हार बनवाना है मेरी बेटी के लिए पूरा सेट ही चाहिए मतलब मेरे को नेकलेस का उसमें हार भी है इयरिंग्स भी है माँग टीका भी है और नथ भी है चूड़ियाँ भी है और तो यह सारी चीज़ें मुझे गोल्ड की ही चाहिए तो इसमें मुझे आप अपनी डिज़ाइंस बता दीजिए इसका बजट बता दीजिए और यह कितने कैरेट की है कितने कैरेट की पड़ जाएगी पहले यह बताइए मुझे ट्वेंटी फ़ोर की ही चाहिए तो ट्वेंटी फ़ोर की मिल जाएगी ट्वेंटी फ़ोर कोई मिलावट विलावट तो नहीं होगी ना हाँ तो वह ट्वेंटी फ़ोर कैरेट की मेरे को सारी ज्वेलरी चाहिए तो अब और क्या चाहिए था मुझे चूड़ियाँ भी और चूड़ियों के डिज़ाइन और हार के डिज़ाइन मुझे ना थोड़ी मॉडन ही डिज़ाइन चाहिए अभी के जो चल रही है

अच्छा तो आपकी शॉप कहाँ पर है घंटाघर पर है हाँ तो आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है खुलने का और बंद होने का ठीक है मैं आपके कल आ जाऊँ तो चलेगा हाँ तो आप अगर आप हो सकता है तो अभी मुझे कुछ डिज़ाइन वॉट्सअप कर दीजिए अभी तो मैं देख लेती फिर मैं आपको बता देती हूँ उसी हिसाब से हाँ तो फिर मेरे पास भी कुछ डिज़ाइंस हैं मैं आपको फ़ोटो सेंड करती हूँ आप मुझे बताना कि इस हिसाब से बन जाएगी क्या और यह बनने में कितना कॉस्ट आ जाएगा हाँ वह जो बनाने का थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना उसका बनाने का कस्टराइज़ कराने का हाँ तो ठीक है वह चलेगा पर यही आज के हिसाब से जो आज के हिसाब में जो सोना जिस भाव चल रहा है उसी हिसाब से लगाना हाँ और मैं क्या बोल रहे थे कि मुझे ना आपके सबके पास वह ग्राम वाली ज्वेलरी मिलेगी क्या मेंटेक्स की मेरी भी ख़ुद की एक शॉप है हाँ तो मेरी ख़ुद एक शॉप है मेंटेक्स के ज्वेलरी की तो मुझे ना उसमें कुछ ज्वेलरी चाहिए थी तो आप अगर जो लाते हो तो मुझे बता दो तो मैं वही प्राइज़ में अगर जो आप लाते हो तो क्या मुझे दोगे होलसेल के भाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा हाँ तो अपन यह सारी बातें कल कल मैं शॉप आती हूँ फिर करते हैं आकर अपना मेरा नाम लिख लीजिए तो आपको ध्यान में रहेगा वैष्णवी विश्वकर्मा हाँ ठीक है मैं आती हूँ कल